दुइ हजार दुइमे च मने बाढ़ि अएलै वहाँ खरसर बाँध टुटिके फेर चारिओमे हुँए से हाया घाट टुटिके अएलै पानी उहोमे दहि गेलै धानके फसिल तकर बाद छओमे अएलै सातमे अएलै चारि साल दहि गेलै तऽ सरकार ओहि टाइममे चारि साल जे दहि गेलै तऽ किछु खड़ा चावल से सरकार जे हइ से किछु देलकै खाइ पिए ले लोकके तकर बाद से हमर आरके जे हइ से कोनो हाल रोजगार नहि केलिए तऽ फेर कातिक महिना जे हइ से फसिल केलिए आओर कएलाके बाद ओ खेती जे हइ से पैदा कऽ कऽ अपन जीवन निर्वाह केलिए अपन परिवारके पाललिए पोसलिए ओहिसँ जे एगो दुइगो पैसा भेलै बड़ बेमारी कपड़ा लत्ता नोत पिहानी ईसब जतेक छलै से करैत रहिए आओर ताहिके बाद जे हइ से हमसभ जे हइ से बेमार पोजिशनमे पड़ि जाइ छिए तऽ ओहिमे से कोइ सरकार भी मदति हमरासभके नहिए कएलक आओर ओहो टाइममे हमरा आर सरकार जे हइ से बाढ़िमे कोइ तरहके मदति नहि केलकै आइ तकले मदति हमरासभके सरकार से नहि मिलल हँ बुझलिए तऽ हमरा आरके आब कि करिए आओर तकरा बाद हम जे हइ से समस्तीपुर जाइत रही तऽ एक्सिडेन्ट टेम्पूसँ उलटिके भऽ गेली ताहि दिनसँ वएह विकलाङ्ग भेल बैठल छी तब बैठल छी तब कोनो हाल रोजगार नहि यऽ धिआपुता सिआन भऽ गेल तऽ हम करै योग्य नहि छली तऽ ओकरा जे हइ से धिआपुताके मझा देलिए जे आब खेतीबाड़ी तोँहीसभ कर हम करैवला नहि छी तऽ अपन धिआपुता खेती जे हइ से करैए तऽ हमरा लड़का तीन गो हइ एगो विकलाङ्ग आँखिसे हइ आओर दुइठो लड़का कामिज हइ तऽ वएह दुन्नू अपन खेतीबाड़ी अपन अलग अलग बँटवारा कऽ कऽ अपन अपन अलग करैए हम मझिला लड़कामे शागिर्द छी वएह हमर सेवा संस्कार करैए आओर दोसर कोनो हाल रोजगार हमरा एखन नहि चलि रहल